کیا آپ امت امت جی بول رہے ہیں جی جی جی بھائی ابھی میں نے ٹیکسی بک کی تھی مگر اب مجھے وہ کینسل کرنا پڑ گیا ٹیکسی میں نے کینسل کر دی ہے تو کسی وجہ سے مجھے اصل میں گھر میں کام آ گیا تھوڑا سا تو مجھے اب اس میں لگنا پڑے گا اس لیے میں نے اب وہ ٹیکسی کینسل کر دی ہے تو آپ مجھے پے ٹی ایم یا فون پے کے ذریعہ ریٹن بھیج سکتے ہیں جو میں نے پے کیا ہے آپ کو پلیز پلیز بھائی دیکھ لیجیے ہو جائے تو اچھا رہے گا اوکے اوکے تھینک یو بھائی تھینک یو بہت شکریہ